हेलौ आर'नाय रेस्थुरेन ना आं फ्रायद राइस अरदार होनो नागिरदोंमोन आमफाय कल्द कफि फ्रायद राइसया प्लेताव बिसिबां मोन आंनो मोनबा प्लेत नांगौ आमफाय बावहाय बाल्लूखौ खम हो आमफाय भेजिस भेजिथेबलसखौ इसे बारा हो आमफाय कल्द कफियाबो मोनबा नांगौ आमफाय बेसेबां टाइम नांगोन सौफैनो पेमेन्टखौ आमफाय देलिभारियावनो देलि आ देलिभारि टाइमावनो होनसै आङो दे